मूंखे शुरूआती ॾींहं ॾींहंनि खां ई पंहिंजे शरीर ते कमु करणु वणंदो हुयो जंहिंजे लाइ मां भग भगु ॾोड़ कंदो रहंदो हुउमि ऐं भगु ॾोड़ कंदे कंदे मूंखे खेल कूद में मज़ो अचणु लॻो ऐं खेल कूद में मूंखे पोइ क्रिकेट ऐं फुटबॉल जहिड़ी शयुनि में जाम मज़ो ईंदो हुयो पर फुटबॉल खां वधीक मूंखे क्रिकेट मां मज़ो ईंदो हुयो त मां डेली क्रिकेट में टे चारि कलाक खेॾंदो हुउमि ऐं मूंखे गेंद बाज़ी जाम वणंदी हुई त मां अढाई कलाक त सिर्फ़ु गेंद बाज़ी कंदो हुउमि जंहिंजी वजह सां मुंहिंजा हथ सफ़ा खुलजी विया ऐं मां अॼु जाम सुठो क्रिकेट खेॾंदो आहियां ऐं पंहिंजे एरिया में मां जाम नालो रोशन कयो आहे पंहिंजो